जेह्ड़ी जनानी होंदी ओह्दा इ'यै रोल होंदा अपने फैमिली बिच कि अपनी फैमिली जेल्लै ओह्दा ब्याह् होई जंदा ते अपनी फैमिली दा पूरा ध्यान रखदी ओह् अपने बच्चे होंदे अपने सस्स सौह्रा होंदे ओह् उं'दा सारा कम्म जो बी होंदा कपड़े बगैरा उ'नें गी रुट्टी बनाइयै देनी उं'दी सेवा करनी बच्चे दा ध्यान रक्खना बच्चें गी स्कूल भेजना त्यार करना घरै दा मतलब घै दा जिन्ना बी कम्म होंदा ओह् सारी जनान्नी करदी ते बाकी मर्द जेह्ड़ा ऐ ओह् बाह्रा कम्म करदा ते बाह्रा पैसे कमाइयै आह्नदा होर पैसा निं होग ते भी घर थोह्ड़े ना चली सकदा घर चलाने आस्तै पैसा बी चाहिदा ते जनान्नी जेह्ड़ी ऐ ओह् घर संभालदी ते मर्द जेह्ड़ा ऐ ओह् बाह्रा मतलब कि पैसे कमाइयै आह्नग ते भी घर चलदा जेह्ड़ी स्कूल फीस होई जेह्ड़ा राशन आह्नदे घर ओह्बी मर्द ई आह्नी सकदे घर